میں نے اسکول میں کہیں سارے سائنسدانوں کے بارے میں پڑھا ہے اور ہندوستانی ریاضی دانوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے جیسے اے پی جے عبد الکلام سی وی رمن ہومی جہانگیر بابا یہ بہت ہی مشہور سائنس دان ہیں جس نے ہمارے ہندوستان کو ترقی ہافتہ بنایا ہے اور میں نے کہیں سارے ریاضی دانوں کے بارے میں پڑھا ہے اس میں سے سرینواس منوجن اور آریہ بھٹہ ہے